زمین کی شکل ہو یا مٹی کی کھصواکص خصوصیات دہلی میں پائے جانے والے جو جانور اور پودے ہیں ان کی اقساام کی بہت متاث ان کو اقسم بہت متاثر کرتی ہیں مطلب کہ دہلی میں جو زمین کی شکل میں الگ الگ الگ الگ جگہ پر الگ الگ زمین کی شکل ہوتی ہے اور یہاں جو مٹی کی خصوصیات ہیں یہاں پر سر سبز و شادابی زیادہ نہیں پائی جاتی کیونکہ یہاں پر زیادہ تر فیکٹریاں ہو گئی ہیں اور یہاں کی جو ہوائیں صحیح نہیں ہیں اس لیے یہاں پر بہت ساری قسم کی جانور بھی پائے نہیں جا سکتے نہیں پاتے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمین کو متاثر کرتی ہیں جیسے کھلے علاقے میں جو جانور پائے جاتے ہیں لیکن ان کے لیکن ان کے مناسب میں کبھی پائے جاتی ہیں کمی پائے جاتی ہے جبکہ ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کو دور کریں اور قدرت کے نظام انہیں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان سب چیزوں کا ہونا ہمارے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ویسے بھی اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ زمین کو زمین پہ وہ جو جیسے بھی ان کو بیس مٹیریل وغیرہ جو ہیں ان سے جس سے بھی فیکٹریز وغیرہ سے جو زمین ہماری خراب ہو رہی ہے اس کو صحیح کریں تاکہ ہماری زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہ پڑے کوئی برا اثر نہ پڑے کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ قدرت جو ہے اگر ہم قدرت کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ کھان چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑے گا اس وہ ہم بھی ہمیں بھی پریشانی ہوگی اور یہ سب پیڑ پودے قدرتی زمین یہ سب جو ہے زمین کی مٹی یہ آب و ہوا یہ سب قدرتی چیزیں ہیں